हमारे जीवन में खेल का बहुत महत्त्वपूर्ण है हम जब बचपन में थे तो कभी लोग गोली खेलते थे कभी छुपन छुपाई खेलते थे फिर थोड़े से और बड़े हुए फिर क्रिकेट पे हुआ कबड्डी हुआ तमाम प्रकार के खेल है बॉलीबॉल हुआ हाॅकी हुआ एक एक रेसिंग हुआ साइकिल रेसिंग करते थे कभी दौड़ खेलते थे कभी पकड़म पकड़ाई खेलते थे फिर हम लोग आज दूसरे जगह जाके क्रिकेट खेलते थे टूर्नामेंट जा में खेलते थे क्रिकेट में हमने बहुत रुचि रुचि है हम लोग क्रिकेट बहुत अच्छी तरह से खेलते हैं मैं बैट मैन हूँ बहुत अच्छे बैट बैंटिग करता हूँ मुझे क्रिकेट से बहुत लगाव है हम काफ़ी जगह गए हैं क्रिकेट खेले हैं अपने यारों दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलते हैं क्रिकेट में ग्यारह प्लेयर होते हैं जोकि बहुत अच्छे से क्रिकेट खेला जाता है मैं बॉलिंग भी अच्छा करता हूँ कैच भी पकड़ता हूँ किपरिंग भी अच्छा कर लेता हूँ मुझे बैटिंग करना सबसे अच्छा पसंद है बैट ज़्यादा से ज़्यादा रन बनाने की कोशिश करते हैं हम लोग ट्वेंटी ट्वेंटी भी खेलते हैं उसमें भी काफ़ी रन बनाते हैं अच्छी तरह से क्रिकेट खेलते हैं एक प्रकार से खेल हमारे जीवन के लिए बहुत अच्छी होती है शरीर के लिए भी होती है काफ़ी जाे खेल बच्चों भी खेलते हैं उनके लिए भी अच्छा होता है उनके जीवन के लिए भी अच्छा होता है उनके आगे बढ़ने की मार्गदर्शन होता है उनके शरीर भी मजबूत होते हैं काफ़ी चीज में सुधार होता है उनके चलने फिरने में भी अच्छी होता है छोटे छोटे बच्चों को खेल में ध्यान देना चाहिए पढ़ाई पे ही हमेशा ध्यान नहीं देना चाहिए खेल भी जरूरी है दिन जब बारह घंटे में चार घंटा तीन घंटा क्रिकेट खेलना भी जरूरी है जिसको जो रुचि हो उसमें खेलना चहिए बॉलीबॉल क्रिकेट हॉकी कबड्डी हमारे यहाँ के गाँव में काफ़ी लड़के हैं ऐसे हैं जो क्रिकेट में ज़्यादा रुचि रखते हैं कोई बॉलीबॉल में रुचि रखता है कोई कबड्डी में रुचि रखता है अभी हाल ही में हमारे गाँव के बच्चे प्रयागराज में गए थे वहाँ पे जीत के आए हैं मेडल लेके आए हैं दौड़ में मेडल लेके आए हैं जम्प में मेडल लेके आए हैं बॉलीबॉल में मेडल लेके आए हैं हम लोग भी गए एक बार खेले थे क्रिकेट उसमें भी मेडल लेके आए थे जोकि एक क्रिकिट क्रिकेट है क्रिकेट सबसे अच्छी हम लोग मानते हैं हमारा लोग का पसंदीदा गेम क्रिकेट ही है लेकिन इन हमारे यहाँ कबड्डी का भी बहुत महत्त्वपूर्ण है हमारे यहाँ कबड्डी लीग भी होता है कबड्डी खेला जाता है